देवाचें बूक वाचतालो हांव दासबोद वाचतालों हांव आजुनी म्हाजे कडेन आसा दासबोद बी वाचता हांव आजुनी हांव देवाची भक्ती करतां पुजा करतां सगळें करतां